झींगा पालन का जो है सबसे कठिन झींगा पालन मछलियों का है ये झींगा पालन सब बड़ा झींगा जो है उसको अंडा देता है पहले तालाबों में उसको अंडे को अलग किया जाता है उसको धीरे धीरे उसमें जो पड़ता है झींगे के बच्चे में वो झींगे के पालन में जो तालाब है तो उसको बहुत ही साफ पानी झींगे के लिए बहुत निर्जल पानी चाहिए मतलब ताल में कोई गंदगी या कुछ भी ना हो झींगा पालन के लिए बहुत कठिनाेई में झींगा का बच्चा बचता है बहुत अच्छा पानी झींगा जो है माँगता है पानियों में बहुत अच्छा क्वालिटी का पानी तालाब में होना चाहिए चारा जो झींगा का आता है तो चारा जो बहुत हिसाब से ही झींगा को देना पड़ता है और दाना जो झींगा को दिया जाता है तो बहुत समय और टाइम से ही दिया जाता है और तौल नाप बराबर के ही हिसाब से दिया जाता है ऐसा नहीं है आज दो किलो दे दो कल पाँच किलो दे दो ऐसा नहीं है झींगा का जो दाना है उसको टाइम से ही देना होता है और समय से ही दो और उसका जो है वजनता दाना कितना देना है रोज़ उतना ही देना पड़ता है और रह गई झींगा की दवा दवा भी तालाबों में झींगे में तालाबों में छोड़ दी जाती है पानी दूषित ना हो पाए कोई दूसरा कीटाणु ना हो तालाबों में झींगा का बहुत जो है मतलब बहुत अच्छा खयाल ही जो रखना पड़ता है झींगा का जो खयाल नहीं रखोगे तो झींगा का बच्चा बहुत नाज़ुक होता है तुरंत ही मर जाता है इसीलिए सब बातों को ध्यान में रखना पड़ता है झींगा का पालन तभी हो पाता है नहीं तो झींगा का पालन जो ध्यान नहीं रख पाओगे तो झींगा का पालन नहीं हो पाएगा झींगा जो है बहुत नाज़ुक ही मछली है तड़पती बहुत है इसीलिए तालाबों में चारों वार जाल लगाई जाती है छोटा सा झींगा होता है उसका बहुत ध्यान रखना बाकी छोटी छोटी जो मछलियाँ हैं झींगा है डेढ़वा है भूर है मोइला है सब छोटी मछलियाँ हैं तो इनका जैसे झींगा का रखा जाता है खयाल वैसे ही इनका भी रखा जाता है झींगा जैसे मोइला है उसका भी छोटा छोटा बच्चा हो जाता है बच्चा इतना छोटा होता है मोयले का झींगा से भी छोटा होता है मोयले का बच्चा उसको जो है धीरे धीरे आकार में वो अपने धीरे धीरे उसको दाना छोटा छोटा छोटा छोटा एकदम दाना देते हैं लोग वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है अपना तो वो भी जो है बड़ा होके बच्चा ही देगा फिर बच्चा देगा नर और मादी दोनों होते हैं तभी बच्चा देगा ऐसे बच्चा भी नहीं देगा झींगा का भी है ये भी वो भी नर मादी होगा तभी बच्चा देगा खाली नर है तो बच्चा नहीं देगा प्योर मादा है तो बच्चा नहीं देगा झींगा का पालन जो है बहुत सोच समझ के करना पड़ता है बहुत ध्यान करना पड़ता है झींगा में जो है उसको जो बचाना पड़ता है उसके बच्चे को तो बहुत क्वालिटी समझ के ही लाइट वाइट बकायदा व्यवस्था करना पड़ता है तालाबों में अंधेर ही नहीं ना हाे जाए पानी सबसे बड़ी झींगा का है तालाब साफ छोटी मछलियों का जितना पालन है तालाबों को सफाई बहुत माँगती हैं मछलियाँ छोटी मछलियाँ ये जैसे झींगा है मोयला है डेढ़वा है भूर है इसमें सब छोटी मछलियाँ हैं तो इनका जो सफाई है बहुत सफाई जो है माँगती हैं तालाबों जो गंदा होगा तुरंत ही ये सब मर जाएँगी उसमें दवा भी पड़ती है तालाबों में कैंसर लग जाता है कैंसर लग गया तालाबों में पानी गंदा होता कैंसर लग जाता है तो मछलियों के झींगा के नीचे जो अस्थि में घाव हो जाते हैं घाव से उसको बोलते हैं कैंसर हो गया मछलियों में कैंसर भी बहुत जल्दी लगता है तो झींगा का पालन तुरंत जे मर जाती हैं मछलियाँ झींगा जो है झींगा का पालन बहुत ध्यान करना पड़ता है औ सब दवा ओवा सब देना पड़ता है झींगा को दाना भी देना पड़ता है दाना नहीं दोगे तो बढ़ेगा नहीं बाकी झींगा की पैदावार बहुत अच्छी है और प्रॉफ़िट जोन वो है इसका झींगा का बहुत अच्छा है झींगा सब मछलियों में सबसे महंगा ही बिकता है सूखा भी बिकता है झींगा और गीला भी झींगा बिकता है सूखा झींगा बहुत महंगा जाता है और ये झींगा बहुत सस्ता जाता है गीला वाला वो सूखा झींगा जो होता है तो बहुत ऊ हल्का हो जाता है सुखाया जाता है धूप में धूप में सुखाय सुखा के तब लोग उसको बनाते हैं और बाकी ये झींगा जो है ताज़ा वाला झींगा जब बड़े हो जाते हैं तालाबों में तो पकड़ के मार्केट मंडी जाता है इसको पकड़ते हैं लोग बाकी झींगा का पालन बहुत ध्यानपूर्वक करना पड़ता है तो ध्यान नहीं होगा तो झींगा जो है तुरंत मर जाएगा